हाँ मैं पाँच संख्या बोल सकता हूँ पचास हजार दो सौ बीस हजार एक सौ अस्सी पच्चीस हजार पाँच सौ पचास अस्सी हजार नौ सौ अस्सी तीस हजार तीन सौ तीस